میں جس چیز کے بارے میں اپنا نگیٹو ایکسپیرئنس دینا چاہتا ہوں وہ ہے ای بک ای بک در اصل کہتے ہیں کتابوں کو پی ڈی ایف کی شکل میں گوگل یا انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھنا اور اس قسم کی پڑھائی بچوں کے لیے دو اعتبار سے نقصان دہ ہے پہلی اعتبار پہلا اعتبار جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے بچہ اگر پی ڈی ایف سے اگر تین یا چار گھنٹہ لگاتار یا مسلسل پی ڈی ایف میں دیکھ کر کتابوں کو پڑھتا ہے اپنے لیسنس کو پڑھتا ہے اپنے اسباق کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے تو اس سے اس کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں موبائل یا لیپٹاپ کا جو رفلیکشن ہے اس کی آنکھوں کو پر اثر انداز ہو کر اس کی آنکھوں کی بینائی دھیرے دھیرے جا سکتی ہے اور اسے چشمہ چشمہ لگنے کا خطرہ ہے اور دوسرے یہ اس اعتبار سے نقصان دہ ہے کہ آدمی یا بچہ پی ڈی ایف سے چاہے جتنا پڑھ لے سمجھ لے لیکن اس کے دماغ میں وہ سب باتیں یا پھر وہ مزہ اس کو نہیں آئے گا جو مزہ ہاتھ والی کتاب میں یا پھر کتابوں کی شکل میں جو بچہ ہاتھوں میں کتابیں لے کے پڑھتا ہے اس میں جو مزہ ہے اور اس میں جو پڑھ کر جیسے طالب علم اس کو سمجھ میں آتا ہے یا پھر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے یا اس کو پوائنٹ یا اس کو نکات یاد رہتے ہیں سمجھتا ہے سمجھاتا ہے ویسے وہ پی ڈی ایف کی شکل میں بچہ یا پھر وہ طالب علم کبھی بھی پی ڈی ایف کی شکل میں اس کو وہ مزہ نہیں آئے گا اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی